हँ हैलो हँ हँ कहलहुँ जे हमर हमरा पास एगो वॉशिंग मशीन छथि की बुझलियै तऽ ओकरा हम केना की करबै नहि करबै से अहाँ कनी हमरा बता दिअ की बुझलियै केना करबाक छै नहि करबाक छै केना चलेबाक छै नहि चलेबाक छै से हमरा कहि दिअ हमरा समझ नहि आबैए जे हम केना चलायब नहि चलायब की बुझलियै हँ ठीक तऽ छै नए लेने छलियै आब लेकिन ओकरा केना चलबियै केना उपयोग करियै तऽ से हमरा नहि पता चलि रहल यए तऽ अहाँ हमरा समझाए दिअ जे केना ओकरा करबाक छै कय हिसाबसँ चलेबाक छै हँ हँ हँ हँ हँ सभचीज ठीके छै नए लेने छलियै की बुझलियै हँ तऽ ओकरा ओ ओ तऽ ओहिमे कपड़ा डालि कऽ खी अथी कपड़ा खीचय पड़तै नहि ओ तऽ हँ आओर कहलहुँ ई लाइनपर बिजलीपर चलैत छै की बिजलीपर बिजलीपर चलैत छै ओ हँ तऽ ओहिमे सर्फसभ दए दएल जाइ छै नहि सर्फसभ दए कऽ खीचि कऽ सुखाए कऽ कपड़ा सुखा कऽ निकालैत छै की एकबाइगे हँ हँ हँ हँ हँ आँय ठीक छै तऽ अहाँ हमरा बतेलहुँ ठीक छै आब ई एगो आओर हमरा एगो सङ्गी कहलक जे हमरो ई वॉशिंग मशीन लेबाक यए की बुझलियै तऽ अहाँ तऽ अहाँ बेचबै अहाँके कतेक प्राइस यए कतेकमे देबै हँ ओ कहलकै ओ कहलकै हमरा लेबाक यए तऽ हम कहिलयै ठीक छै हम हम जकरासँ लेने छलियै ओकरा हम फोन करै छियै तऽ हम प्राइससभ कहि कऽ रुपैआसभ कहि कऽ कतेक रुपैआमे दै छै नहि दै छै हम अहाँकेँ बता दै छी ओ कहलकै ठीक छै अहाँ हमरा कहि देब तऽ हम ओकरा कहि देबै जे दस पन्द्रह हजार टाका लागत कहलक हमरा जे दस पन्द्रह हजार हँ ठीक छै तऽ चलू